हैलो ओह् जय माता दी जी ठीक ठाक जी ठीक ठाक ओह् जी केह् हाल चाल न थोआढ़े सब ठीक ठाक बधिया सनाओ फ़ोन कियां कीता हां जी हां जी बनाने प्रोग्राम चलने आं कल चलने आं हां जी हां जी बिलकुल बिलकुल बिलकुल बिलकुल दिक्खने आं कोई ट्रेवल आह्ले कन्नै गल्ल करने आं कोई गड्डी करी लैन्ने आं चलो ठीक ऐ ते तुस इयां कम्म करेओ इक कम्म करेओ तुस खमीरे तुस बनाई लैएयो ते सब्जी अस बनाई लैगे ठीक ऐ फ्ही कल खाने न फ्ही असें मैरे कन्नै त्रै चार बन्दे होर बी हैन नी ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ कल सबेरे छे बजे ठीक ऐ छे बजे जी ठीक ऐ जी जय माता दी